आं खामानि मावनाय जायगा एबा आंनि हम द्रिस्तिक बेफोरबायदि जायगायाव माखासे नांलायनाय एबा गोब्राब थासारिफोरखौ माखासे आयेनारि हिसाबै सामलायनाय जायो आरो जे जोंनि गामि ओनसोलफोराव मोनसे मोनसे गावबा गाव मेम एमपि हिसाबै दाना लानाय जायो बेफोरो जोंनि थासारिफोरखौ सुस्रांनायाव खामानि होयो दा जोंनि गामिनि थासारि हिसाबै गोबां माखासे गामियावथ' गोबां सुबुंफोर थायो हिसाबै सासे नङा सासेजों दावराव एबा नांलायनाय बायदिसिनाफोरा बायदि बायदिसिना थासारिफ्रा नुजायो बेफोरबायदि थासारियाव बेफोरबायदि थासारियाव जोङो गरम एबा गावजों गावनो नांलायलायनानै थायोबाथ' जोंनि गावबा गावनि थाखायनो लस जायो बिनिखायनो जोङो माखासे आयेन एबा गामिनि मदद लानांगौ जायो गामिफोराव माखासे गामिफोराव गोबां बिदिनो आयेन बिदिनो आये आयेन थायो जेरै माबा मोनसे दाय मावोबा बिदिनो आयेन बायदियै रां होनाय माबा मोनसे बिदिनो बिदिनो दा जोङो जिल्ला हिसाबै नायोबा बेयाव जोंहा खर्ट थायो द्रिस्तिक कर्ट थायो द्रिस्तिक पुलिस थायो सार्कोल पुलिस थायो बेफोर बेफोरनो जोंखौ आयेन आयेन होनायाव मदद खालामो